जों थाखा फैसाखौ मानो बुथुमनो नांगौ जायो माब्लाबा निजेनि रैखानि खार'नै दोननो लागा जायो उननि भागै गोसोखो सानो जों न' लुनो हागोन र' माब्लाबा आर माब्लाबा आरो मोजां आबादबो मावनो हागोन होननानै जों जमायना दोननाय जायो दिनै एसे गाबोन एसे बादिनो बेंफोराव दोननाय जायोमोन दा आर माब्लाबा बेमार आमार जाब्लाथायबो नांगौ जायो बेबायदि होननानै दोनदोमोन दा ओजों फारसेखाय आरो जामारोबो बेमाराव गलांजोबो बेबायदिनो आरो थेवबो खामानि मावनाय खामला मावनाय बेफोरो मोजाङै मोजां मोनबाय थाब्ला जाब्ला माबाथाय आर दोनफिनो थेवबो गरसे गरनै दोनबाय थायो माब्लाबा नांफिनगोन दे होननानै जों इखो बुथुमफिननाय जायो आरो खरस थांब्लाबो

रांआथ' दाबादि गैया है ओरैनो सय हाजार फास हाजार ओरैहाय थायो इनिफ्राय दोनजायानो ओइ दिहुनफिननो लागा जाबाय थायो नांनाय नांनायाव ओमफ्राय बाराया फैसायानो बारायजासे थानो मोना एबायदिनो माबा खालामबाय थानांदो ओरैनो आंजो मबावबा मबावबा बहुद बहनफिनबाय थानो लागा जायो बेखायनो बुरजा खालामनो हाया र' बेबायदि खामायब्लाबो आङो माब्लाबा मिस्थ्रि फोरदो हाजिरा थांफायो आर माब्लाबा हारसिंबो मावो समायाव आर ओमफ्राय सोरबा बन सिननो लिंब्ला बन सिनो बेबायदिखोनो थुब्रायबाय थायो आङो माब्लाबा एकस' माब्लाबा दुइस' ओरैबादि दोनोमोन एबायदिखायनो आं मावदोमोन आरो खामानिखो मिसथ्रि खामानियाव माब्लाबा गाहाय गोजौ दंना गोजौआवबा फासस' होयो फासस' थाखा मोनो सानसेयाव आर बे गाहायफोराव मावबा ओरैनो सारिस' आरो रिगुलार मावबाय थाब्ला सारिस'यैनो होबाय थायो बेबायदिनो हाजिरा जायोमोन आङो दा आरो हारसिं मावनो हानाय जालांदोंमोन एखदमबारे ओमफ्राय गोग्लैनानै गारनायसै आं एखदम दंफांआनो बायनानै गोग्लैदों इनिफ्रायनो मिस्थ्रि खामानिखो गारदों आङो